हैल्लो असें सेब लेने हे तुंदे कोल होने अच्छा असैं लेने हे चार पंज पेटियां एह् मतलब खराब ते नि हैन सेब ठीक ऐ कोई गल्ल नि देऊ ड़ो फिर कल अच्छा केह् रेट लाए दा लेने तिन चार पेटियां लेनी ही हां ठीक ऐ कोई गल्ल नि हां स्हाबी स्हाबी लाएओ ना कोई गल्ल नि दिक्खी लैगे कल आइयै फिर आहो ठीक ऐ